इअं त मां इलाही सारा खेल खेॾंदी आहियां मुंजी साहेड़ियुनि सां पर क्रिकेट खेॾनि मूंखे जाम वणंदो आहे क्रिकेट मुंहिंजो सभिनी खां वधीक पसंदीदा खेलु आहे मां क्रिकेट बचपन खां ॾिसंदी आई आहियां टी वी में जेके मैचूं ईंदी आहिनि उहे या त मोबाइल में बि ॾिसंदी रहंदी आहियां मैचूं ऐं टी वी ऐं मोबाइल में ॾिसी ॾिसी करे मां क्रिकेट सिखंदी आई आहियां ऐं हाणे मां क्रिकेट जाम सुठो खेॾंदी आहियां असां गलियुनि में ऐं मैदाननि में मां ऐं मुंहिंजी साहेड़ियूं क्रिकेट खेॾंदा वेंदा आहिनि वेंदा रहंदा आहियूं ऐं मूंखे स्टेडियम में क्रिकेट ॾिसण बि जाम पसंदि आहे मां हिकु ॿ दफ़ा स्टेडियम में बि क्रिकेट ॾिसण बि वेई आहियां ऐं क्रिकेट खेॾण मां इलाही सुठी आहियां मां पाड़े में या इअं बि नेशनल लेवल ते बि जेका मैचिस थींदा आहिनि उन्हनि में ॾिसण बि वेई आहियां ऐं मां उन्हनि में भाग बि वरितो आहे ऐं स्कूलनि में कॉलेजनि में क्रिकेट जो जेका बि मैचिस थींदा हुआ मां सभिनी में पार्ट वरिता हुआ ऐं मां हिकु ॿ दफ़ा हुन में जीती बि आहियां क्रिकेट खेॾण में मूंखे जाम मज़ो ईंदो आहे मां ऐं मुंहिंजी साहेड़ियूं हिन बहाने इकठा थी करे सभु खेॾंदियूं आहियूं गॾु मज़ा कंदियूं आहियूं ऐं मां बैटिंग इलाही सुठी कंदी आहियां सभिनी खे मुंहिंजी बैटिंग जाम वणंदी आहे क्रिकेट खेॾण में जेको मज़ो हूंदो आहे न उहो मज़ो ॿिए कंहिं खेल में मूंखे न ईंदो आहे क्रिकेट मां मुंहिंजा ॿ टे प्लेयर्स जेका आहिनि उहा मूंखे इलाही वणंदा आहिनि हिकु त विराट कोहली जेको जाम सुठी क्रिकेट खेॾंदो आहे उहो मूंखे जाम वणंदो आहे उहो मुंहिंजो फ़ेवरेट क्रिकेटर आहे ऐं पहिले जेको ईंदो हुओ सचिन तेंडुलकर उहो बि इलाही मूंखे वणंदो हुओ